मिथलामे हमर सबके जे व्यञ्जन अछि किछु एहन व्यञ्जन अछि जे मिथिलेटामे बनैत छै जेनाकि अरीकँचन भेल अरीकँचनमे भऽ गेल ओ एकटा पात होइत छै अरीकँचनके ओकरा हम तोड़ैत छियै मतलब सब मतलब नरम नरम पत्ता तोड़लहुँ ओकरा फेर दाइ कओनो दालि या बेसनमे ओकरा हम फुलाके तहन ओकरा हम सिलौट पर रोल टाइप पर ओकरा बनबैत छियै आ तखन फेर ओकरा हम चक्का जेना काटिके फेर ओकरा हम तरलहुँ फेर ओहिमे बोट सब दए कऽ हम सब्जी जेना बनबैत छै तेना बनबैत छी जेना दहीबाड़ा दहीबाड़ा लए हमरा मन दही ऊरीद आओर ओकरा सङ्गे हमरा किछु जीर ई सब पाउडर चटपटा बनबैके लेल जीर आओर पाउडर नून नून हल्का मिर्चाइ ई सब चाहैत छै जेना दही उरीदके फुलैला दए देबै एक दिन पहिने ओकरा फेर हम ओकरा पेस्ट बना लेब ओकरबाद फेर ओकरा बड़ी टाइप पर ने मतलब छोट छोट बड़ा टाइप पर पैघ पैघ बना लेबै छोट पैघ कऽके ओकरबाद फेर हम दहीके ओकरा फेर दहीके हम खूब नीक जेना मिला कऽ ओहिमे फुलैला हम दै देबै दू तीन घण्टा पहिने आओर ओकरबाद फेर ओहिमे बड़ा जे हम तरने रहबै से फुलैला दै देबै ओकरबाद ओ निकालला बाद जेना हम तरि तरिके तरि तरिके हम सेहो अहाँके चटनी बनाके मतलब की ओकरा हम पेस्ट बना कऽ ओकरा पर दैके खट्टाके लेल आओर फेर ओहिमे मशाला सब छिटके ओहिमे हम दहीबाड़ा बनबैत छी तकरबाद भऽ गेल अहाँकेँ मलपुआ मलपुआ जे छै मानि ली हमसब होलीमे बनबैत छी या कओनो पाबनि तिहारमे सेहो बनेलहुँ तऽ ओहिला हमरा मैदा चीनी फेर डालडा या फेर तेल ओहिमे हम की करैत छी ने मैदाके लैके चीनी आओर पानिके मिक्स कऽके ओकरा हम जेना पूरी छनैत छै ने घोलके तेलमे दैके आओर फेर ओकरा हम छनैत छियै रामुच तऽ इहो बनैत छै हमरा सबके तरफ तऽ ओहि मे हम बेसनके सब्जी बनैत छै बेसनके सानि कऽ पानिमे ऊबालि कऽ ओकरा छोट छोट चक्का काटिके तरिके फेर ओकरा गरम मशालाके मानि ई सब्जी छै